तुलना करपाक गेले तर गोंय राज्य तंत्रज्ञान सॅक्टर भारताच्या इतर राज्यां पसून खूब फाटी आसा आज जेन्ना भारताच्या अनेक शहर आनी नगर इंटरनॅट कनॅक्टिविटी आनी तंत्रज्ञानाचो वापर करता आमचें गोंय थंय फाटीं पडलें हाका जायतीं कारणां आसात जशें गोंयांत जाय तितले तंत्रज्ञान ह्या विशया बद्दल संशोधन करणाऱ्यो कंपनी ना आनी कंपनी गोंयांत येवपाक सुद्दां चितनात कारण गोंयाची लोकसंख्या खूब कमी आसा आनी गोंयांत येवपा परस ते आनी खंयचेय राज्य निवडटात तशेंच गोंयचो सरकार ह्या कंपनीक जाय तितले मदत वा इंसेंटीव्स दिना तें पळोवन ते हांगा आकर्शित जातले